السّلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہاں جناب ہوٹل سُہیل ملک پیٹ اُن کے منیجر سے بات کر رہا ہوں میں ہاں جی منیجر سے بات کرنا ہمیں اچھا منیجر ہی بات کر رہا تھا جناب مجھے ایک پندرہ لوگوں کا آرڈر دینا تھا آپ کی ہوٹل میں ہاں آرڈر کیا ہے بولے تو آپ کے پاس ہے کیا اسپیشلس کچھ اسپیشل ہے سُہیل اسپیشل یا کچھ اور اسپیشل بریانی بریانی سے ہٹ کے کچھ ہاں فرمائیے جی فرمائیے سُن رہا ہوں میں مندی آبکن بریانی اچھا صاحب بریانی میں کون سی ہے یہ نارمل بریانی ہے یا زعفران ہے کشمیری ہے کیا ہے زعفران بریانی بھی ہے اپنی نارمل بھی ہے زعفران بھی اچھا اچھا اچھا مندی ہے اچھا اچھا جناب ہاں جی جی ہاں سُن رہا ہوں بولیے اچھا یہ تو بریانی ہو گئی مندی ہو گئی اب اِس میں چِکن میں کیا ہے اچھا تندوری چِکن ہے آپ کا نا اچھا چِکن افغانی ہے اچھا اور چِکن چٹپٹا جی اچھا سِکسٹی فائیو بھی ہے اچھا تنگڑی چِکن ہے اچھا ریشمی کباب بھی ہے ریشمی کباب بولے تو یہ آپ مٹن کے میں آتا ہے یا نہ نہیں چِکن کی چِکن کی گوشت میں اچھا اچھا چِکن مرچ ریشمی کباب ہےاچھا اچھا اچھا مرگ وغیرہ ہے سر ہاں مرگ مرگ اچھا ہے اپن مرگ ٹھیک ہے اوکے تو مجھے پندرہ لوگوں کا دینا تھا آرڈر اور اپنی ہوم ڈلیوری ہے سر اچھا اچھا اچھا ہے اور کیش اینڈ ڈلیوری اچھی بات ہے وہ بھی ہے تو آرڈر تو آپ بُک کیجئے پندرہ لوگوں کو کتنا ہے شفیسنٹ ہوتا ہے کہ جیسے کہ دو بریانی تین بریانی کھا لئے یا چِکن وغیرہ کھا لئے پھر اُس کے پیچھے ایک دو بریانی منگا لی تو تین بریانی منگا لی تو کمفارٹیبل کھا سکے کھا سکنا کتنا اچھا مرگ لے رہے تو مرگ روٹی کھانے تو پندرہ لوگوں کے لئے تین بریانی فُل بس ہوتی اوکے تو ایسا کیجئے جناب مجھے دو مندی دے دیجئے دو مندی دو زعفران بریانی اور ریشمی کباب دو پلیٹ اور تندوری تین مرگ فُل تین اور رومالی روٹی ایک دس ہاں جی جی ہاں جی جی آپ بولیے آپ میں کیا کیا آرڈر بولا ہاں جی یس یس ہاں جی یس ہاں ٹھیک ہے تو یہ سب پورا یہ جو پارسل ہے پندرہ لوگوں بس وہ تھا جی ہاں اچھا ہو جاتا جی اچھا ٹھیک ہے آپ کتنی دیر میں بھیجیں گے سر وَن آور فورٹی فائیو منٹس ٹُہ وَن آور اچھی بات ہے اوکے اوکے میرا ایڈریس لِکھ لیجئے نائنٹین ڈیش فور ڈیش تھرٹی اوبلگ نائن ہیرا گڈھا سند نگر حیدر آباد موبائل نمبر نائن تھری نائن ایٹ فائیو سِکس سیون تھری زِیرو

ٹھیک ہے میں اِنتظار میں رہوں گا اللہ حافظ